जोंनि बिटिआर एलेखायाव दानि सोलोंथायखौ जेब्ला जों नायो अब्ला जोंनि सोलोंथायाव गोबां बेबादिनो जौगानाय माखासे बेलायावहाय जोङो मोननो हायो दा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि खना खनला जायगाफोराव दाबोनो जोंनि सोलोंथायावहाय गोजौ थाखोआव जोङो उथ्रिनो जों हायाखै दा बेखौ नायोब्ला जोङो जोंनि माखासे इडुकेसन जि दानि जि गोदानै जि सरखारा जि थांखि लादों नैबे थांखिखौहाय जोङो मावफुंलांनो जुदि गाहामै जुदि आवगायलाङोब्ला निसय नैबेफोर गासैबो निसय जोंनि एलेखा खना खनला गासैबो गोदो सोनानै थानाय जोंनि माखासे एलेखाफ्रावहाय निसय सोलोंथाया बहुद जौखोनाय एबा जौगागोन नैबे बाथ्राखौहाय जोङो बुंनो हायो दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि खना खनला जोंनि बिटिआर ओनसोलावहाय दासिमबो जोंनि टिचारफ्रा एभेलेबेल मोननो हायाखै दा टिचारफ्रा दिनै जोंनि गेजेरावहाय एभेलेबेल नङा खिन्थु स्टुडेन्ट इनरलमेन्ट जि स्टुडेन्टनि अनजिमाया बहुद गोजौआव आरो टिचारफ्रा बहुद खम नै बेफोरबायदि जोंनि दायो खना खनला जोंनि सोलोंथाय जि स्कुलफ्रावहाय जे जोङो बेखौहाय जोङो मोननो हायो दा बबेहायबा बेबादिनो मास्टारफ्रा एबा जोंनि टिचारफ्रा बा सोलोंथाय गुरुफ्रा फोरोंगुरुफ्रा गोबां बेबायदिनो संखियायैहाय थायो नाथाय स्टुडेन्ट इनरलमेन्ट आ बहुद गाहायाव नै बेखौहाय जोङो मोननो हायो खिन्थु जों बेफोरखौहाय जुदि जों मोजाङै जुदि सामलायनानै मोजाङै बेबादिनो नायबिजिर खालामनानै जुदि जोंनि बिटिआर हालामनिफ्राय एबा बिटिआर सरखारनिफ्राय जुदि बेफोरखौहाय जुदि नोजोर खालामनानै गासैबो बेबादिनो माखासे जेंनाफोरखौहाय सुस्रानोब्ला बेबादिनो गाहामै बेबादिनो आवगायलांनो मोजाङै थनन' थनन' नागिरनानै बेबादिनो गथ'फोरखौ बेबादिनो गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय बेबादिनो समानै नोजोर खालामनाया बे जोंनि थाखाय जोबोद माहोनो मावजानांगौ आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा बेबादिनो लामाफोरनि दिनैहाय मोजां बेबायदिनो हान्था मेला गैया दा लामाफोरनि थाखायबो जोङो माखासे गथ'फ्रा बेबादिनो थांनानै बेबादिनो स्कुलफ्रावहाय फरायहैनो आरो बेबादिनो थांनानैहाय बेबादिनो क्लासावहाय जाहैनो थाखाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोना दा गोबां बेबादिनो हान्था मेलानि थाखायनो जोंनि सा ओनसोल एबा जोंनि बिटिआर खना खनलायाव थानाय माखासे एरियाफ्रावहाय बेबादिनो जोंनि गथफ्रा बेबादिनो दायो बेबादि सोलोंथायावहाय गोदाव सोराव माखासे जेंनाफोरखौहाय जोङो मोननो हायो दानि बेफोरबादि माखासे जोंनि हान्था मेलाफ्रा थिग नङिआव थांनो हाले स्कुलाव नै बेफोरबायदिनि गेजेरजों गथ'फ्रा बेबादिनो न'खरफ्राव बेबादिनो बेबादिनो माखासे समायसाफोरनि गेजेरजों जानाय सोबनायफोरनि गेजेरजों बेबादिनो दाङा बाजि नै बेफोरबायदि न'खरफ्रावहाय समयसा आरो बे बादिनो बे गथ'फ्रानो जोंनि फिउचारनि बेबादिनो जोंनि लिडारसिफ जहैनांगौमोन जोंनि समाजखौ लुखांनांगौमोन नाथाय बेबादिनो हान्था मेला मोजां बेबादिनो कमिउनिकेसन गैयिनि थाखाय गथ'फ्रा ड्रपआवट जानानैहाय दिनैहाय आवगायनो हायाखै दा बेखायनो सरखारा नै बेफोरखौहाय जोथोन लानानै दानि गथ'फ्रानो जोंनि उननि फिउचारनि लिडार जाहैनांगौब्ला बे हान्था मेलाफ्राबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो बेबादिनो स्कुलफ्रावहायबो थांनो थाखायहाय गासैबो बेबादिनो बहाय दालांफ्रा गैया नै बेफोरखौहाय बेबादिनो थिग खालामनानै होनानैहाय गथ'फोरखौ आरो बेबादिनो माखासे जेंना मोगा मोगि दिनैहाय जोंनि गेजेराव हाय जादों नैबेफोरखौहाय गाहामै बे बिदिनो बेबादिनो नाजायोब्ला सहाय खालामोब्ला निसय जोंनि नैबे बिटिआरआ जेरै दा सोलिदों बेबादि एखे थानाय नङा आरो जों साबसिन बेबादिनो मावलांनो गोरों गोरानि गेजेरजों जोङो आग बारायलांनो हागोन नै बेखौहाय जों नुहुरो दा बेखायनो जोङो जोंनि दा बिटिआर ओनसोलाव गोबां बेबादिनो माखासे बेबादिनो फरेन फरायनाय बेलायावहाय दायो गोबां लाइमोनफ्रा ड्रपआवट जानाय बेफोरनो जाहैबाय गोजान स्कुलफ्रावहाय थांनो हाया आरो बेबादिनो हान्था मेला गैयिनि थाखायनो बेफोरबादि जानायखौहाय जोङो मोननो हादों दा बेखायनो स्कुलनि जि माखासे जोंनि समयसाफोर नुजायो जाहैबाय बबावबा बेबादिनो टिचारसफ्रा गोबां जाबाय आरो स्टुडेन्टफ्रा खम जाबाय आरो बहायबा बेबादिनो जोङो स्टुडेन्टफोरनि इनरलमेन्टखौ बहुद बुरजाहैयै जों मोननो हायो खिन्थु बहायबा टिचारफ्रानो खम जाबाय नैबेफोर माखासे सोलोंथाय जि गियानखौ मोननांगौमोन जि कुवालिटि गथ'फोरनोहाय बेबादिनो इडुकेसनखौ होनांगौमोन नाथाय जोङो बेवहाय होनो हायियावहाय निसय माखासे गथ'फ्रा बेबादिनो बेबादिनो समायसावहाय मोगा मोगि निसय जादों होननानैहाय आङो बेखौ सानो